ہیلو جی بولیے جی ہاں بولیے کیا پرابلم ہے جی ہاں ہے بتائیے ہاں نکل ہاں وہ نکل سکتا ہے وہ ای ایم آئی پر نکل سکتا ہے لیکن اُس کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑے گا یہاں کے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے آ یہاں کے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے جیسے ہاں آدھار کارڈ وگیرہ اور آپ کا آئی ڈی آپ کی آئی ڈی وغیرہ یہاں کی چاہیے ہوگی ہاں یہاں کی چاہیے ہوگی اور جی ہاں ایم آئی کا فون بھی ہے ویوو کیا کہتے ہیں ایم آئی ایم آئی بھی ہے ویوو بھی ہے آپ کو بتائیے آپ کو کون سا چاہیے تھا کون سے مطلب پسند ہے جی ہاں اُس کے ریٹ ہیں فورٹی تھاؤزینڈ ڈسکاؤنٹ تو ابھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے ہاں لیکن آپ کو اگر نہیں نہیں ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے لیکن آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے کتنے تک کا افرڈ کر سکتے ہیں تو آپ سیمسنگ جی ٹوینٹی سکس ہے ہمارے پاس اور بھی برانڈ کے فونس ہیں آپ اُن کو مطلب ٹرائی کر سکتے ہیں اور سیمسنگ جی ٹوینٹی سکس ہے ریڈمی نوٹ ایٹ ہے اینڈ ویوو وائی ٹوینٹی ٹوینٹی ون ویوو وائی ٹونٹی ون بھی ہے آپ اُن کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور ریٹ جو ہیں اُن کے اُن پہ ڈسکانٹ بھی مل سکتا ہے لیکن ابھی اِس جو آپ نے مانگا اُس کا ہاں ہے ہاں ہے وہ ہے ہمارے پاس وہ یہی کچھ سکس ابھی ایک منٹ لگے گا میں چیک لیٹ میں چیک آوٹ اُس کی رینج ہیں ففٹین تھاؤزینٹ ٹو ایٹین تھاؤزینڈ کے بیچ میں ہے اب وہ اُس کی کوالٹی کے اوپر ہے ہاں اِس کے آفر تو ابھی نہیں ہے لیکن کیا کہتے ہیں کس کے بارے میں پوچھا ہے آپ نے اچھا ویوو وائی ٹوینٹی سیون فائیو جی اِس کے اوپر ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ اِس کی مطلب ایک بہترین فون ہے نا اِس کی مانگ بڑھیا ہے تو ابھی اِس کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے جی جی جی ٹھینک یو ٹھینک یو ٹھینک